नमस्ते भईया बोलिए

सब कुछ है भईया आप आइए खाइए खाने में सब कुछ अच्छे से व्यवस्था है दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी भाजी जो कहना चाहेंगे सब कुछ है जी सोफ़ा है सोफ़ा सोफ़ा सोफ़ा है टेबल लगा है जी ए सी चलती है

जी जी आइए खाने में दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी भाजी आप जो खाना चाहेंगे सब कुछ रहेगा नानवेज में भी है मटन चाहिए मटन खाइए चिकन खाइए चिकन कढ़ी चिकन राइस मटन राइस मटन कढ़ी जो खाना चाहेंगे आप सब कुछ है

अण्डा रोल है दो अंडे का रो रोल हो गया चालिस रुपए हाँ हम्म जी जी आप आइए खाके देख ही लीजिए बेस्ट बेस्ट क्वालिटी का है हमारा रेस्टोरेंट बसलीसार जौनपुर में है

चौबीस घंटा खुला रहता है भईया चाहे जब आइए आप

सब कुछ है वेटर की सुविधाएँ हैं सब है आप आइए आरो का पानी भी है सब कुछ है कोल्ड ड्रिंक लजिए चाहे बिसलेरी लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए सब कुछ है जी साफ सुथरा रहता है भईया सब लोग आते है खाते पीते है कोई नहीं बोलता साफ सुथरा है जी आप ऑर्डर करेंगे दस से पंद्रह मिनट में सब आपको मिल जाएगा नहीं नहीं नहीं भीड़ नहीं रहती नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते